नमस्ते आप नर्स बोल रही हैं अच्छा मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था पेट में दिक्कत थी थोड़ी काफी दिन से ठीक है हाँ बहुत बहुत दिन से पेट में दर्द हो रहा था ठीक है फिर आएंगे तो फोन करके बताना नहीं मैम और कोई परेशानी नहीं है ठीक है ठीक ठीक मैम हॉस्पिटल कहाँ है आपका जी जी अच्छा ये बताईए डॉक्टर कब से कब तक बैठते हैं जी अच्छा ऑपरेशन भी होता है वहाँ हमारे पेट में काफी जी जी अच्छा ऑपरेशन का नहीं ऑपरेशन करवाना था जैसे अब ज अल्ट्रासाउंड होगा हो सकता है ऑपरेशन करवाना पड़ जाए उसमें कितना चार्ज आएगा कितने तक हो जाएगा चलिए ठीक है फिर हम पूछ कर बताना कॉल करना ठीक है मैम क्या आप वहाँ हमेशा रहती है जी जी तो आप कब मिलेंगी हमें ठीक है अल्ट्रासाउंड का रेट कितना होगा अच्छा आप तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं थोड़ा कम करवा दीजिए हाँ आप बात करके बताईएगा कॉल कीजिएगा हाँ ठीक है फिर नमस्ते रखते हैं